कटनी ज़िले में रोज़गारु असांजा घणा ई आहिनि ॾाढा ई माण्हू होटलूं था हलाइनि ॾाढा ई माण्हू ऑटो रिक्शा था हलाइनि ॾाढा ई माण्हू भाॼियूं जा दुकान खोले वेठा आहिनि कपिड़े जा दुकान खोले वेठा आहिनि ऐं ॾाढा ई माण्हू असांजी सरकारी नौकरीअ में आहिनि ऐं ॾाढा ई माण्हू वॾा वॾा धंधा था कनि पंहिंजा पंहिंजा हिते राइस मिलियूं आहिनि असांजूं

असांजो माइन्स मार्बल जो कमु आहे ॾाढो वॾो हिते चूने जूं खदानियूं आहिनि चूने जो कम था कनि हिते रोजगार फैक्ट्री आ ओड्नैस फैक्ट्री आहे ओड्नैस फैक्ट्री में माण्हू नौकिरी बि करे थो ऐं ॾाढा ई माण्हू जेका नंढी कास्ट जा माण्हू आहिनि उहे ऑटो रिक्शा था हलाइनि फोर वीलर गाॾियूं था हलाइनि ऐं हिते जेका रोज़गार जा आहिनि स्तर आहिनि जबरदस्त आहिनि मगर माण्हू करण वारो करे ॿियो हिते ॿियो हिते असांजा जेका नंढी ज़ाति जा आहिनि उहा हुन फैक्ट्री में वञी करे नौकिरी था कनि ऐं सरकारी जॉब जॉब वारा जीअं पुलिस में आहिनि या असांजा कोई डॉक्टर आहिनि वॾा नर्सियूं आहिनि खोड़ वॾा वॾा माण्हू पंहिंजो कम ता कनि पंहिंजो रोज़गार जा ॾाढा स्तर आहिनि जीअं माण्हू होटलूं खोले वेठा आहिनि रेस्टोरेंट आहिनि इते पेट्रोल पंप आहिनि ऐं ॻाइनि वॼाइनि था कोई जीअं पंहिंजो ऑटो हला हलाइनि था ऐं सरकारी नौकिरी में जीअं वॾा वॾा पद आहिनि हिते जीअं अॼुकल्ह थी वियो आहे असांजो डॉक्टर वॾा वॾा डॉक्टर आहिनि हिते ठही विया आहिनि ऐं होटलूं नयूं नयूं खुलियूं आहिनि पेट्रोल पंप आहिनि तव्हांजो वॾा वॾा ॾाढा हिते ऑटो रिक्शा हलाइनि ता गाॾियूं हलाइनि था मीलियूं आहिनि राइस मीलियूं आहिनि ऐं हिते कटनीअ में रोज़गार जो ॾाढो वॾो स्तर आहे असांजी कटनी ॾाढो ज़बरदस्त थी वई आहे जय झूलेलाल